अहाँके जैसा कि पुछलियै कि हमरा कोन सा किताब पढीकऽ असर कयलक हय कि यानि कि कोन सा किताब पढीकऽ हमरा अधिक मोटिवेशनल करलको छै तऽ हम बताबै छी कि किताब जैसे कि हिन्दी किताब मतलब बहुत सारा अइसन कवि छथि जेकि मोटिवेशनल करै छै कि हम आगू कैसा काम करऽ पड़ै छै ई तऽ हमरापर असर पड़ै छै कि हम केना काम करऽ पड़ै छियै यानि कि हमरा की करना छै ई सबटा अपना करऽ पड़ै छी कि हम जैसेकि जे करना छै उ रूचि लेना छै आओर करते रहना छै निरन्तर करते रहना छै ताकि रुकना नहि छै ओ करते रहना छै एक ई जैसेकि प्रेमचन्द्र कवि छै उ लिखलको छै दो बैलों की कथा एकरामे बहुत अइसन सीख छै जेकि अपना अन्दरके भावनाके जगाबै छै कि हम हम अपने आपके अन्दरसँ किछु भी करै पड़ै छै जे नहि कोइ करलको छै उ भी करै पड़ै छै इतना तक कथा यानि कि बतेलकौ जे कि दो बैल बैल आओर गधाके कहानी बतेलको छै जे बहुत अच्छा ओकरासँ मोटिवेशनल मिलै छै हम ई सब करऽ पड़ै छियै आओर ई वैसे देखल जाइ तऽ महात्मा गाँधी सब भी अइसन अइसन काम करलको छै बहुत दृढ निश्चय ओकरो अन्दर छै जेकि एतना सफलतासँ उ बहुत अच्छासँ काम करलको छै जेकि ओकरासँ भी हमरा सबके बहुत अच्छा सीख मिलऽ पड़ै छै हमऽ सब केना करनऽ छै जे कि हमरा अपना बहुत दूर तक आ जाबऽ पड़ै छियै